केसिओ कीबोर्ड हिकिड़ो अहिड़ो वाद्य यंत्र आहे जंहिं में तव्हां मतलबु एतिरा ख़ुशि थी वेंदा उनसां गॾ कि तव्हांखे मां सच चवां त पंहिंजी गाल्हि चवां त जन्नत इन ज़मीन ते ॾिसण में ईंदी छो कि ॾिसो छा थींदो आहे कि वाद्ययंत्र जेको केसिओ आयो हुनमें तव्हां धुन वॼाए था सघो हिन्दुस्तान में या पूरे देश दुनिया में जेतिरा बि गाना अॼु ताईं आया आहिनि उन सभिनी जी तव्हां धुन उनमें वॼाए था सघो ऐं ॿी हिकिड़ी ख़ासि गाल्हि ॿुधायां अगरि तव्हां वाद्ययंत्र केसिओ कीबोर्ड खे हलाइणु सिखी वेंदा त साईं बिल्कुलु मज़ो ई अची वेंदो तव्हांखे सिंगिंग तव्हांखे ॻाइकी बि पंहिंजो पाणे अची वेंदी जी हा पोइ त बसि तव्हां राति ॾींहुं प्रोग्राम कयो सिंधी भॼन ॻायो सिंधी गीत ॻायो ऐं पंहिंजे भाउरनि खे भेनरुनि खे सिंधी जेका बि तव्हांजे आसे पासे में रहंदा आहिनि पड़ोसी उन सभिनीनि खे मस्तु मज़ो करायो